हैलो हँ हँ बाजै छी किया की भेलै माफ़ी की माँगै छियै हमर दुकान जे छै से चौबीस घण्टा खुलल रहै छै आ हर वक्त सर्विस रहै छै कस्टमरके एहि लए कोनो दिक़्क़त नहि छै लेकिन दुकान अभी खुलल छै

हँ तऽ केहन मोबाइल अहाँके चाही कतेक दाम तकके पंद्रह हज़ारमे जे अहाँ सैमसंगके मोबाइल लेबय एहिसॅं बढ़िआँ अहाँ रेडमीके लए लिअ ओ अहाँके बारह तेरह हज़ार तकमे बढ़िआँ रेंजक भेट जायत क्वालिटी ओकर देख़यमे कैमरो बढ़िआँ छै बैटरीको टिकाउ छै एकबेर चार्ज करबै पूरा दिन चलतै कैमरो जे छै से बढ़िआँ फ़ोटोसभ फाटै नहि छै कतबौ ज़ूम कए कऽ लोक घींचलक फ़ोटो फाटल नहि ओना अहाँके मर्ज़ी आओरसभ छै ऐपलओक छै रियल मीओक छै वीवोक ओप्पोक सैमसंगोमे बढ़िआँसभ छै बहुत तरहके छै बीसो पच्चीस हज़ारके से अहाँ सोचिके कहूँ ओहि पर जे छै से ओना तऽ हमसभ पाँच पर्सेंटके छओ पर्सेंटके सात पर्सेंटके डिस्काउंट देलहुॅं जेहन कस्टमर भेल ओहि हिसाबसॅं लेकिन अगर अहाँ लैलऽ चाहै छी मोबाइल आओर अहाँ एहिसॅं पहिनयो दू तीनबेर एक बेर फ़ोन केलियै हँ जे हमरा मोबाइल चाही तऽ मोबाइल भए जेतै आबू देख लै छियै कतय दश पर्सेंट बारह पर्सेंट भए जेतै डिस्काउंट हमरा लग तऽ मोबाइल रियलो मीमे जे छै से दशो हजारके छै पंद्रहो हजार के छै बीसो हजार के छै आब केहन लै लए चाहै छियै हँ केहन अहाँके चाही मोबाइल गारंटी तऽ मोबाइलमे एक सालक सभ दै छै अहुँके एक सालके हेतै गारंटी हम की देबै जे हमरा कम्पनी देतै गारंटी सएह अहुँके देबै हम गारंटी देखियौ दोकान दोकान तऽ हमर सभ दिना खुलल रहै छै दश सालसे हम दोकान करैत छी आओर करबै हम दोकान तऽ पानिसभमे यदि चलि गेलै या किछो भए गेलै तऽ ओकर तऽ रिस्क बैटरीक खराब भए गेलै स्क्रीन काज नहि करै छै हैंग करै छै तऽ ओकर रिस्क लेबै हम तुरंत कस्टमरकेॅं रिस्क लए कऽ ओकर काम करबै नया मोबाइल देबै या ओकरा ठीक करबै अगर ठीक करयवला रहतै तऽ ठीक करबै की कहलियै फेरसॅं क़हियौ हँ हँ छै नहि नहि नहि बुझतै अगर अहाँके दिक़्क़त यऽ तऽ अहाँ दोसरो कम्पनी जा सकै छी आओर ढेरी कम्पनी छै ठीक छै अहाँ दोकान पर आबूँ गप हेतै दोकान पर ठीक छै ठीक छै राखू